ओ आथिखालनि थासारिआव गोबां सुबुंफोरनिसिम सौहैनायनि थाखाय एडभार्टाइज नि लामाफ्रा साबसिनानो साबसिननिफ्राय हामसिन जाबाय ओ एडभार्टाइज साप'स लाइक ओ ओ आथिखालाव सोलिबाय थानाय प्रेसेन्ट जायगायावनो सोलिबाय थानाय नि सायावहाय माखासे मेडियानि थ्रुयै मोननो हादों जेखौ जों सिगाङाव मोननो हायामोन माखासे इनसिडेनट्स जानाय प्रब्लेम जानाय बेफोरखौ जोङो आथिखालनि एदबोरटाइजनि साजों मोननो हादों ओ एडभार्टाइजमेन्टनि थ्रुयै माखासे बुस्थुआव गोबां लाब थादों जेफोरखौ जों स'रथ स्पेन अफ टाइम एबा मोनसे जायगाफ्राव बिसिट खालामा फ्रामा जों बै जायगानि बागै सोलिबाय थानाय प्रेसेन्ट सिटुवेशोनाव माखासे इमपरटेन्ट खामानि एबा माबा मोनसे जाथायखौ मोनथिनो मोनदों जे बुस्थुआ आंनि लाइफाव जे आंनि सिगांनि समाव जेखौहाय जों मोनथियामोन बेखौहाय बिफोरबायदिखौ मोनथिनो मोननाया आंनि लाइफाव बिराद खामानि होदों स' आजिखालि एदबोरटाइजमेन्थनि थ्रुयै जों आ साखाथियाव माखासे सोलोंथायनि बेसिसाव बिराद लाब जानायखौ मोननो हादों स्पेसोलि कचिं क्लासेसफोर फोरनि सायाव मोनथिनो मोननाय ओ स्कुल बबेबा मोनसे खामानि पारपस बबेबा मोनसे प्रग्रामनि एएडभार्टाइज जानो गोनां माखासे एम्प'रटेन्ट बस्थुनि सायाव मोनथिनो मोननाय ओ एवेर खालामनाय माबाफोर बहाबा प्रब्लेम प्रग्राम जानायनि सिगां मोनथिनो मोननायखौ जों मोननो हादों आरोबाव एडभार्टाइज जोंनि थ्रुयै जों जोंनि प्रेसेन्ट जायगानि सायाव जाखिनि जानाय ओ मेडियानि थ्रुयै बयनिबोसिम बयनिबोसिम जिफोरा रिम'थ एरियास जायफोरा नों गुबुन जायगायाव मालाबाबो गाफेराखै बिसिनोबो नलेज गेन खालामनो हानाय बा मोनथिनो हानाय खिनिसिमखौ मिथिनायाव दानि आथिखालानि एडभार्टाइजिं जे टेकनल'जि बेसिस टेकनल'जिनि थ्रुयै फैनाय जों मानसिफोरनि सुबुंफोरनि सायाव गाहाम एबा हेल्फफुल जानायखौ आङो नुनो मोनदों